नोंगौ ना हमनाया अनेक सोलायबोबाय गोदोनि दिनावहाय जों ओन्दै समावहाय बिदिनो नाखौ जोङो लफायोमोन ओन्दै समावहाय नाखौ लफायनानै जोङो बाहा माबायोमोन लायोमोन होमबा जोङो हालथिंगा थुयोमोन आरो हालथिंगा बे हालथिंगाया जोङो एखमबा दिंखियानि बानायो अखमबा ओवानि बेयाव जों हाला हाला थुनानै लायोमोन आरोखि ओन्दै समावहाय दा जोङो बिनि बिनिफ्राय बाथा होयो बाथा होनायाव जोङो बिदिनो खानस्रि हायनानै बाथा होयो आरो सानावबो होयो जों मोनायावबो एखमबा होनानै दोनो एनो आरोखि आमफ्राय माखासे सम आरो बोथोरा सोलायबोयो सोलायबोयो सोलायबोनानै दा बिदिनो देरबोनानै जोङो जेयाव सारफैग्रा जाबाय आरोखि जे सारग्रा जाबाय बे सारै सारै सारनानै दा जोङो माखासे देरनाय लोगो लोगो जे सारबाय आर नोङो दा नोङो ना सारनायफ्राव नों गोदो गामलाजों सारोमोन बालथिंजों सारोमोन दानि जुगावहाय सोलायै सोलायै सोलायबोनानै नैदा हन्डा मिशिन माबा मोनसे फिसा गरखाइ सारनांगौबा ना हमनो सारनांगौबा हन्डा मिशिनजोंदा सारो आरोखि दा नों दिनैबादि बे बालथिं माबा बिदि सारनाया अनेक खम जाबोबाय दा नों लानाय लानाय बेलाफ्राव गोदोहाय नों दाना नोङो बालथिं दं खबाइ दं गोदोनिफ्रायनो बाहायोमोन खबाइया दा बालथिं बायदिसिना बिदियाव लानाय जायो आरो हमनाय माबानायफ्राव